نہیں میں نے مصری پینٹنگ کی کوئی رسمی تعلیم یا ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ نہیں لی ہے لیکن جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بچپن سے ہی ڈرائنگ اور کلرس کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں اکثر فری ٹائم میں جب بھی میں فری ہوتی تھی مجھے کچھ یا تو پھر میرا موڈ بہت اچھا ہوتا تھا مجھے جب اچھا فیل ہوتا تھا تب میں پینسل سے اسکیچ وغیرہ کرتی تھی کلرس کے ساتھ کچھ نئے بنانے کی کوشش کرتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ٹریلنگ لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ بنا ٹریننگ کے آپ اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں کئی لوگ نیچرلی ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جو بولتے ہیں نا گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے ویسے ہی بہت سارے لوگوں کے اندر میں نیچرلی ہوتا ہے جو بنا کسی ٹریننگ کے بھی بہت خوبصورت کام کر دیتے ہیں صرف پینٹنگ کے نہیں بہت ساری چیزوں میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹریننگ لینے سے لیکن یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل ٹولس اور آرٹ کے بیسک رولس اچھے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور جو آپ کا کلرس کا مکسنگ ہو گیا شیڈنگ ہو گیا لائٹنگ اینڈ شیڈو وغیرہ ہو گیا اس جیسے چیزوں کو سکھائے جاتے ہیں جو آپ کے کام کو اور بھی بہتر بنائے جاتے ہیں جس کے آپ کو اور بھی اچھے سے آپ کی جو پینٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اور بھی اچھا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے مان لیجیے اب ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی سبھی لوگ اپنا جو یہ کورس ہے وہ کورس کر سکے تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں بھی جذبہ اور لگن ہو تو وہ بنا ٹریننگ کے بھی سیکھ سکتا ہے آج کل جیسے کہ بہت سارا ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ٹیوٹوریلس اویلیبل ہیں جس سے لوگ گھر میں ہی پینٹنگ سیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ٹریننگ ایک مدد کا ذریعہ ہے لیکن اصلی کلا آپ کے دل سے نکلتی ہے اپ جیسے ہو گیا اگر آپ کا اندر فیشن ہے اور آپ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ بہترین آرٹسٹ بن سکتے ہیں تو اگر موقع ملے تو ٹریننگ لینی ضروری ہے لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے میرا تو یہی ماننا ہے کہ سیکھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر ہوتا ہے اپنے آپ کے اندر ہوتا ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں مجھ سے یہ ہو جائے گا انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے تو اس لیے چاہے آپ ٹریننگ سے سیکھیں یا اپنے تجربے سے وہ آپ کے اوپر ہے اگر دل میں جذبہ ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے